अच्छा जी घूमने दी गल्ल दे तुसेंगी सनाना अच्छी अच्छी जगह् इत्थें साढ़े जम्मू एंड कश्मीर च बी साढ़े इंडिया बिच्च बी बोह्त अच्छी अच्छी जगह् घूमने आह्ली इद्धर सब तो पैह्ले में तुसें अपनी इक गल्ल सनानां साढ़े जम्मू एंड कश्मीर च साढ़े कश्मीर आई गेआ बोह्त अच्छा लाका एह् लोक इ'यां कश्मीर बी आखदे इस जगह् दा नांऽ जन्नत बी आखदे की आखदे कि उत्थें बोह्त अच्छी खूबसूरती ऐ दिक्खने दी घूमने दी जगह् ऐ उद्धर डल लेक ऐ जेह्दे च किस्ती होंदियां किस्तियें च बोह्त अच्छी जगह् ऐ लोक घूमदे किस्तियै बैठियै बोह्त बड्डा लेक ऐ ओह् ओह्दे कन्नै कन्नै बड्डी बड्डी किस्तियें जित्थें कमरे बने दे होंदे लोक आइयै उत्थें रौंह्दे उप्परा बर्फ पौऐ दी होंदी बोह्त अच्छी जगह् घूमने दी ओह् साढ़े जम्मू एंड कश्मीर बिच्च कश्मीर दा नांऽ ऐ पर उसी जन्नत बी आखदे ते डल लेक दे में तुसेंगी सनाऊ उड़ेआ ओह्दे बाद उत्थें घूमना होऐ ते श्रीनगर बी घूमी सकदे तुस बोह्त अच्छी जगह् ऐ श्रीनगर बी उत्थें बी बर्फीलें लाकें बर्फ पौंदी मौसम बिच्च बोह्त ठंडा ठंडा लाका चलदे चलदे उप्परा बर्फ पोऐ दी होंदी लोग चला दे होंदे थ'ल्लै उप्परा बर्फ पौऐ दी होंदी कि इ'न्ना अच्छा दिक्खने गी थ्होंदा उत्थें बार बार जेह्ड़ा बी बंदा गेदा होऐ ते ओह् बंदा उत्थें जाइयै म्हेशां उत्थें इक बारी घूमियै आवै ठीक ऐ ओह्दे बाद जनाब उत्थें आई गेआ इक सोनामार्ग जनाब सोनामार्ग बी इक ऐसी अच्छी जगह् ऐ जित्थें लोक आंदे जंदे घूमदे शैल बोह्त बधियै जगह् ओह् बी शैल बर्फीला लाका ऐ उत्थें लोक रौंह्दे बर्फ दिखदे केईं केईं दिन रौंह्दे उत्थें पंज पंज दिन रौंह्दे बड़ी अच्छी जगह् ओह्दे बाद जनाब तुस सोनामर्ग ते बाद गुलमर्ग दी गल्ल करना में जित्थें बोह्त ज्यादा बर्फ पौंदी ऐ इक इक फुट्ट बी दो दो फुट्ट बी बर्फ पुज्जी जंदी कोई टैम मौसम ऐसा होंदा ठंडू दे मौसम जेह्ड़ा गुलमर्ग दा ठंडा मौसम होंदा ते बोह्त बर्फ पौंदी ऐ ते शड़क बिच्च गड्डी बी नी चली पांदी मतलब लोकें अगर बर्फ दिक्खनी होऐ बड़ी अच्छी जगह् ऐ ओह् बी बर्फ दिक्खने आह्ली घूमने गी जगह् बंदा घूमदा उत्थें शैल करियै ते मेरा आखने दा मतलब एह् ऐ कि अगर में जाना चाह्न मिगी ओह् जगह् बोह्त पसंद ऐ कि ओह् ठंडा लाका ऐ उत्थें बंदे लोक रौंह्द शैल घूमी आन ते ओह्दे बाद जनाब साढ़ा इ'यै इक मचेल माता सर रस्ते च गै आंदा ऐ श्रीनगर ते श्रीनगर जंदे रस्ते च आंदा पाडर मचेल माता आखदे उसी गुलाबगढ़ अच्छा जी उत्थें बोह्त अच्छी जगह् ऐ उत्थै लोक आंदे माता रानी दा इक स्थान ऐ उत्थें साढ़े चण्डी माता दा इक स्थान ऐ अज्जकल कोला बोह्त साल पैह्ले उत्थें इक बंदा गेआ ओह्दा नांऽ हा कुलवीर सिंह जिन्नै उत्थें माता दे आमनै सामनै दर्शन कीते ते फ्ही उन्नै केह् कीता लोकें गी गल्लां अफबाइयां फलाइयां कि इत्थें माता रानी दा स्थान ऐ असें इत्थै इस जगह् गी आना चाहिदा इत्थें दर्शन करना चाहिदा ते ओह्दे बाद उत्था कम्म शुरू होई गेआ लोग अपने अपने दूरा दूरा लोकें गी गल्ल फैलन लगी ते एह् दो म्हीने चलदी ऐ जातरा बोह्त अच्छी जगह् ऐ ठंडा लाका इत्थै कन्नै कन्नै नदी बोह्त बड्डी साढ़ी लेक होंदी इक बड्डी चनाब नदी होंदी कन्नै कन्नै चला दी होंदी लोक ओह्दे कन्नै कन्नै कन्नै जा दे होंदे बोह्त अच्छी जगह् ऐ इयां बिलकुल सामनै शैल शैल लभदा अच्छी खूबसूरती जगह् बड्डे बड्डे बूह्टें न उत्थें ठंडी ठंडी ब्हाऽ चलदियां उत्थें जेल्लै बंदा जा दा होंदा ते ओह्दा मन इ'यां खुश होंई जंदा कि अस माता रानी दे दर्शन करने जा दे आं अस माता रानी साढ़ी बोह्त अच्छी जगह् स्थापत होई दी बैठी दियां ते उत्थें जाना माता रानी दे दर्शन शाम्मी बोह्त अच्छें होंदे बड़ी दुनिया आई दी होंदी उत्थें दो दो दो म्हीने जातरा जंदी सालै दी ओह् बोह्त अच्छी जगह् उत्थें जाना चाहिदा कि अगर लोकें जाना चाहिदा ते उत्थें बी जाना इक बारी जरूरी ऐ मचेल माता दे दर्शन करने बी जरूरी न अच्छा जी ओह्दे बाद किश्तबाड़ आई गेआ उद्धर बी बोह्त अच्छी जगह् घूमने गी बोह्त बड्डा ग्राउंड ऐ उत्थें लोक आंदे घूमदे शूमदे में खाल्ली अपनी जम्मू एंड कश्मीर दी गल्ल सनानां कि उत्थें बी बोह्त अच्छी जगह् ऐ घूम घूमने दी बड्डे बड्डे बड्डा ग्राउंड ऐ उत्थें किश्तबाड़ च मस्जिद बी ऐ उत्थें बी बंदा जाना चाह् उत्थें बी शैल अच्छी जगह् घूमने दी जगह् अच्छा ओह्दे बाद जी साढ़े जम्मू लाके बिच्च गै इक कटरा माता बैश्नो साढ़ी माता बैश्नो माता दा स्थान ऐ इत्थै कटरा च एह् बोह्त अच्छी जगह् इत्थें लोक दूरै दे नी बाह्र देश दे कंट्री दे बी लोक आंदे इत्थै दर्शन करने साढ़े कटरा माता बैश्नो बिच्च एह् साढ़ा बोह्त दूर दूर तगर फैले दा ऐ एह्दी दुनियां जेह्ड़े लोग फिल्में गी शूटिंग हीरो शीरो हीरोइन जिन्नियां बी होंदियां एह् सारे इत्थें आइयै दर्शन करियै गेदे न एह् बोह्त बड़ी अच्छी गल्ल ऐ साढ़े घरै कोल गै इ'न्ना अच्छा स्थान ऐ माता वैश्नो देवी दा कि लोग जंदे न दर्शन करने गी औंदे इत्थें पैह्ले पैह्ले बाबा संत्थु होर जेह्ड़े होंदे हे बाबा होर उनें दिक्खे दे उत्थें माता साढ़ी वैशनो माता दा स्थान मतलब आमनै सामनै दिक्खे दा माता वैश्नो गी ते ओह्दे बाद लोकें ने अफवाइयां फलाइयां कि इद्धर बी माता वैश्नो दे इद्धर बी आना चाहिदा लोकें ते इत्थें असें बनाया शैल अच्छे बधियै स्थान बनाया शैल अज्ज बोह्त अच्छी जगह् बनी दी ऐ अज्जकल लोक चौबी घैंटे खुल्ले दा होंदा एह् साढ़ा कटरा माता वैश्नो जित्थें लोक दर्शन करदे बोह्त अच्छी जगह् ते आइयै दिल खुश होई जंदा बड़ी दूरा दूरा लोक आंदे इत्थे दिक्खने गी माता रानी दे दर्शन करियै जंदे पैदल जंदे घोड़े च जंदे जिन्ना अपना मन होंदा उ'यां जंदे पर एह् ऐ कि जेह्ड़ा आखने दी गल्ल ऐ गी इत्थें ऐसी जगह् ऐ कि इत्थें घूमने दी जगह् मिगी बोह्त अच्छी लग्गी कन्नै दर्शन बी माता रानी दे होई जंदे कन्नै कन्नै बड्डे बड्डे प्हाड़ ऐ उप्पर प्हाड़ें च जाइयै साढ़ी माता बैठी दियां ते एह् एह् बी अच्छी गल्ल ऐ साढ़े लेई एह् बी बोह्त अच्छी घूमने दी जगह् ते साढ़े इत्थें रियासी डिस्ट्रिक बिच्च बी इक सयाड़ बाबा जित्थें बाबे दे साढ़े बाबे दा स्थान ऐ जित्थें लोक आंदे दर्शन करदे उं'दे इत्थें उप्पर ऐसा प्हाड़ ऐ प्हाड़ा बिच्चा उप्परा पानी पानी आह्ला पानी बगा दा होंदा पर ओह् दुद्ध बिलकुल दुद्ध आह्ले कलर दा होंदा बिलकुल चिट्टा जेहा पौंदा उप्परा बड़ी अच्छी स्थान न पवित्र जगह् लोक इत्थें आंदे न्हांदे दर्शन करदे भगवान दे साढ़े सयाड़ बाबा दे दर्शन करियै जंदे दिल खुश होई जंदा साढ़ा अस बी गेदे न इत्थें ते अगर में कुदै जाना चांह् ते इत्थें बी जाना मिगी पसंद ऐ बड़ा अच्छा लगदा मिगी घूमना एह् जगह् ते ओह्दे बाद साढ़े इत्थें इक ग्हार जित्तो ऐ इत्थै एह् बी बोह्त अच्छी जगह् इत्थै बी साढ़े भगवान बाबा दा गै स्थान ऐ इत्थें बी लोग दर्शन करने गी आंदे दर्शन करियै जंदे ओह्दे बाद जी साढ़े इत्थें नौ देवियें दा स्थान ऐ इक बोह्त अच्छी जगह् ओह् उप्परा लोग आंदे थल्लै चलदे पौड़ियां टलियै नौ देवियें दे दर्शन होंदे गुफा ऐ पवित्र गुफा ऐ इत्थें बोह्त बड्डी ते इत्थें जेल्लै बंदा आंदा ते मन सच्चा रक्खियै आना चाहिदा कि इत्थें दिक्खेआ जा इत्थै बी आना चाहिदा बोह्त अच्छी जगह् ऐ एह् बी घूमने दी बोह्त अंदर गुफा ऐ बड़ी अच्छी गुफा ऐ एह्दी इत्थें नौ देवी नौ देवियां बैठी दियां साढ़ियां माता उंदा स्था दर्शन करियै असें गी दिल बड़ी खुशी होई जंदी ते असेंगी इत्थें आना चाहिदा कि घूमने दी जगह् एह् बी बोह्त अच्छी ऐ अच्छा जी जम्मू एंड कश्मीर दे बाद बाह्र बी गल्ल में आखना तुसेंगी जाना होऐ ते साढ़े म्हाचल ऐरिया बी बोह्त अच्छा ऐ इत्थै लोक बी बोह्त अच्छे न उत्थें दे उत्थै प्हाड़ी लाका ऐ ओह् पूरा कन्नै बोह्त ठंडी ठंडी जगह् हरियाली जगह् उत्थें जेल्लै बी जेह्ड़ा बी बंदा जंदा उत्थें दिल खुश होई जंदा बंदे दा ते में आखना चाह्न्नां कि अगर कोई बी जाना होऐ घूमने गी म्हाचल बी जाई सकदा उत्थें बोह्त अच्छी जगह् ऐ इक चरासी मंदर ऐ उत्थें जित्थें चरासी मंदर बने दे चरासी मंदर गै नांऽ रक्खे दा उत्थें दा तें में आखना गी अगर में उत्थें जाना जाना चाह् ते उत्थें चरासी मंदरें दे दर्शन पत्थरें दे मंदर बने दे बड़े पराने पराने मंदर ऐ उत्थें चरासी मंदर दे दर्शन करियै दिल पूरा खुश होई जंदा मन असेंगी आखदा कि अस बड़ी अच्छी जगह् आई गे ओह्दे बाद पैह्लै ते उत्थें मनी महेश ऐ बोह्त बड्डी बोह्त बड्डी ओह् ऐ दर्शन करने गी जगह् ऐ लोक बड़ी दूरा दूरा उत्थें बी आंदे मनी महेश दे दर्शन करने गी मनी महेश जाने गी ऐसी अच्छी जगह् ऐ कि के उत्थें बी ठंडा लाका ते प्हाड़ी लाका ते कन्नै लोक जंदे न उत्थें ते बोह्त बड्डा इक तलाब आंदा ओह् पानी बड़ा ठंडा होंदा उत्थें लोग औंदे उत्थें दर्शन करने गी दर्शन करियै जंदे साढ़े ओह्दे शिवजी भगवान दे शाम्मीं टैम बोह्त अच्छे दर्शन होंदे उत्थें कि में आखना कि अगर मनी महेश जेह्ड़ा बंदा गेदा होऐ ते ओह्दा मन बिलकुल खुश होई जंदा मनी महेश दे उप्पर बोह्त बड्डा प्हाड़ ऐ जित्थें उप्पर पुज्जी जंदे लोग जित्थें पुज्जदे ते उत्थै लोग दर्शन करदे उप्परा शिवजी भगवान दे शाम्मी टैम दर्शन होंदे इ'यां लगदा सामनै बैठे दे ऐ ते उत्थें इक पानी दा बोह्त बड्डा तलाऽ ऐ लोग सच्चे मनै कन्नै जेह्ड़े आए दे होंदे ओह् उस्सै तलाऽ दे बिच्चा जंदे जेह्ड़ा बंदा उत्थें देई ओड़ेआ ओह् बंदा सच्चा मनै कन्नै ओह्दा दिल साफ ऐ कि हर कोई जाई नेईं सकदा ओह् बड़ा बड्डा ठंडा जगह् बड़ी ठंडी इन्ना ठंडा पानी बंदा आकड़ी जंदा केईं केईं लोक ओह्दे बिच्चां टप्पियै जंदे दर्शन करने गी ते बोह्त अच्छी जगह् में आखना चांह्ग ऐ उत्थें बी जाना घूमने गी दर्शन करना भगवान दे बोह्त अच्छा ऐ साढ़े जिन्नै असें गी बनाए दा ऐ जिंदगी च ते अग्गें हून एह् गल्ल आई जे उत्थें दर्शन करियै दर्शन बी करने लैन कन्नै कन्नै घूमी बी लैन ते ओह्दे बाद फ्ही अच्छी जगह् आई गेई शिमला आई गेआ म्हाचल बिच्च बोह्त अच्छी जगह् ओह् बी टूरिस्ट ऐरिया ऐ दुनिया बाह्र बाह्र दी दुनिया आंदी उत्थें बौंह्दे रौंह्दे उत्थें त्रै त्रै चार चार दिन उत्थें घूमने दी जगह् ऐ चर्च बी ऐ उत्थें बोह्त बड्डा इक साढ़े उत्थें इक लवर पाइंट आखदे जेह्ड़े लोक जंदे न ज्यादा तगर इत्थें जेह्ड़े इक दुए कन्नै कुड़ी मुड़ा प्यार करदे ओह् लवर पाइंट जरूर जंदे कि जे ओह् बोह्त अच्छी जगह् ओ उत्थें पूरै बर्फ पेदी होंदी उत्थें बोह्त अच्छी बैठने दी जगह् घूमने दी जगह् कस कसोली आई जाओ कसोली बी बोह्त अच्छी जगह् लोकें जाना होऐ कसोली ते उत्थें जाना चाहिदा उत्थें बी बड़ी अच्छी जगह् घूमने गी म्हाचल ऐरिये बिच्च शिमला आंदा जेह्ड़ा उत्थें कसोली आंदी बोह्त अच्छी जगह् ओह् बी उत्थें जाना चाहिदा घूमियै आना चाहिदा अच्छा जी ओह्दे बाद तुस एह् इक कुल्लू मनाली आखदे जिसी कुल्लू मनाली दा नांऽ ऐ इक ही बोह्त अच्छी जगह् इत्थै कुल्लू मनाली बर्फीला लाका ऐ बी पूरा म्हाचली लाका इत्थें लोक आए दे होंदे बाह्रें दे लोक उत्थें खाने गी बड़ा अच्छा थ्होंदा मतलब कि ऐसी घूमने दी जगह् मन करदा उत्थें रवां ठंडा लाका ऐ बंदा बंदे दा मन लग्गेआ दा रौंह्दा उत्थें जेह्ड़ा बी गेदा होऐ कन्नै कन्नै घूमी बी लैंदा ते में आखना चाह्न्ना कि कुल्लू बी गेदा होऐ बंदा अच्छी गल्ल ऐ मनाली बी बोह्त अच्छी जगह् ऐ मै बी मै गेदा आं मनाली बड़ी जगह् घूमे दा बी ऐ मनाली दो त्रै जगह् मनाली नेयोली कुल्लू दो त्रै जगह् न में जित्थें में घूमी आए दा मनाली जंदे इक रस्ता बिच्च बोह्त बड्डा टनल आंदा ओह् बी बोह्त अच्छा ऐ पंज छे किलो मीटर दा टनल ऐ बोह्त अच्छा ऐ मन खुश होई जंदा ऐ उत्थें जाइयै ते कोई बी जाना चाह् मेरा आखने दा मन ऐ मर्जी ऐ कि अगर असें जाना होऐ घूमने गी ते में कुल्लू मनाली जन्ना घूमने गी बड़ी अच्छी जगह् ओह् अच्छा जी रामपुर आई गेआ इक म्हाचल ऐरिये बिच्च ओह् बी बोह्त अच्छी जगह् उत्थें बी लोग रौंह्दे न पर उत्थें इक मैहल बी ऐ रानियें दा मैहल होंदा बोह्त पैह्ले बी अज्ज कोला बड़े साल जदूं अस जम्में बी नेईं हे जदूं पैह्ले दी क्हानी ऐ इत्थै रौंह्दियां हियां रानियां राजा बी जेह्ड़े उत्थें मैह्ल हून अगर उत्थें जाना होऐ ते उस मैह्ल गी घूमियै शूमियै औना चाहिदा उत्थें बी दिल खुश होई जंदा बंदे दा अगर उत्थें गेदा होऐ ते म्हाचल ऐरिये बिच्च हैन किश किश जगह् जित्थें जित्थें बंदा घूमी सकदा अच्छी जगह् न बड़ी अच्छी अच्छी जगह् न ते होर में आखना चाह्न्नां कि अगर में जाना चाह् साढ़ै लेह् लेह् लद्दाख आखदे जिसी एह् बी बोह्त अच्छी जगह् ऐ बड्डी बड्डे बड्डे प्हाड़ न हरियाली नेईं ऐ पर पत्थरें दे प्हाड़ न बोह्त बड्डे बड्डे प्हाड़ न बिलकुल प्लेन लाका एह् एह् बी इक ट्यूरिस्ट ऐरिया ऐ कि घूमने बंदा अगर जाना होऐ लेह् लद्दाख जाना चाहिदा ऐ ते इक मंदर बी ऐ गोरखें दा गौंपै आखदे न जित्थें लोक जंदे न उत्थै घूमदे न बड़ा अच्छा मैहसूस होंदा उत्थें जाइयै अगर में जाना चांह्ग ते में लेह् लद्दाख बी घूमना पसंद करना बोह्त अच्छी जगह् लगदी मिगी ओह् गेदे नी ऐ अस उत्थै पर एह् ऐ कि केईं दबारा कदें जिंदगी च चक्कर लग्गी जा साढ़ा उत्थें घूमने दा तां अस जाना चाह्न्ने आं उस जगह् एह् बड़ा बड्डा शैह्र ऐ ओह् बी साढ़े जम्मू एंड कश्मीर दा इक ओह् नेवर ऐ ओह् मतलब आमनै सामनै अटैच ऐ ते ओह् असें लद्दाख घूमना बोह्त पसंद करना में में लद्दाख च गोरखे लोक होंदे बड़े बाह्रै बाह्रै दे लोक उत्थें रोऐ दे अजें कम्म बी करै दे न घूमदे घूमने आह्ली में दिक्खना चाह् अगर घूमने दी गल्ल आई ते लेह लद्दाख बी घूमना चाहिदा इक बार बोह्त अच्छी जगह् ओह् बी बड्डे बड्डे प्हाड़ न पत्थरें दे प्हाड़ न बिलकुल प्लेन लाका ऐ ते घूमने दा मंदर न उत्थें सांती सांती स्तूपा आखदे जिसी नांऽ ऐ उस जगह् दा बोह्त अच्ची जगह् ते इ'यै आखनां कि में घूमने दी गल्ल कि में होर बी बड़ी बड़ी जगह् न केदारनाथ ऐ केदारनाथ बी बड़ी अच्छी जगह् शिवजी भगवान दा स्थान ऐ साढ़ा जित्थें मिगी पसंद ऐ में घूमना चाह्न्नां उत्थें बी जित्थें में गेदा नी ऐ कदें ते अगर जिंदगी में जाना चाहन्नां ते केादरनाथ बी जाना चाह्न्नां अमरनाथ अमरनाथ बी नी गेदा में ते ओह् बी बोह्त अच्छी जगह् अमरनाथ बोह्त अच्छे दर्शन होंदे साढ़े लोकें जाना चाहिदा उत्थें प्हाड़ी इलाका ऐ शैल घूमने घोड़ें जाना घोड़े जाई सकदा जो बी ऐ बड़ी अच्छी जगह् ओह् बी मेरा मन आखदा कि उत्थें में गेआ ते में इत्थें जरूर जाह्गा साढ़ा अमरनाथ बिच्च साढ़े शिवजी भगवान दा स्थान ऐ उत्थें ते बस बड़ा इ'न्ना हारा